हाँ हमारे साल भर में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं रबी की फसल होती है या खरीफ की फसल होती है तो हमारे इधर गेंहूँ होते हैं चने होते हैं और बाजरा भी होता है ज्वार भी होती है तो अलग अलग फसलें अलग समय में उगाई जाती हैं उसके लिए जो मौसम होता है तो कभी कभी मौसम कभी उसके अनुकूल नहीं होता है लेकिन वो उस उसके अनुकूलता के हिसाब से फसलों का बोया जाता है उन फसलों को उगा कर उनको उनको फसलों को काटा जाता है